جی جی بولیے جی جی جی جی جی

جی جی کیوں نہیں بتا سکتے ہیں اسی کے لیے پڑھائی کیے ہوئے ہیں تو بتانا تو یہ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کے کاغذات وغیرہ کیسے نام وغیرہ سب صحیح وغیرہ ہیں اس میں زمین کے

زمین ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے زمین کس کے نام سے تھی کچھ بتا سکتے ہیں وہ ابھی زندہ ہے یا پھر جی جی جی جی جی تو اس کے لیے پروسیس ہے آپ کوٹ آئیے اور ہم سے ملیے انشاء اللہ وہ کام ضرور پورا ہوگا آپ کا اور اس میں کام کے لیے دیکھیے یہ سرکاری کام ہے اور اس میں بہت ساری یہ محنت کرنی پڑتی ہے تو ٹائم کا تو کبھی کبھی آپ کا ایک مہینے کے اندر بھی ہو جائے گا کبھی ایک ہفتے میں بھی ہو جائے گا کبھی کچھ زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے تو آپ اسی کے حساب سے آئیے اور آنے کے بعد یہاں آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کب کام کمپلیٹ ہوگا لیکن ایک سے دو ہفتہ ایک اچھا وکیل ہوں تو میں کوشش کروں گا کہ ایک سے دو ہفتہ لگے اس کا کام جلد اذ جلد پورا ہو جائے پیسہ ویسہ آپ دیکھیے کہ آپ کی زمین پھنسی ہوئی ہے تو میں تو یہی چاہوں گا کہ آپ کی زمین پہلے جو پھنسی ہوئی زمین ہے اس کو نکالوں اور میری جو فیس ہے بہت کم ہی فیس ہے بہت زیادہ فیس نہیں ہے کوئی بہت زیادہ چارج بھی نہیں ہے تو آپ آئیے آنے کے بعد یہاں آپ سے بات چیت ہوگی اور پھر کیس جب ہینڈل ہو جائے گا تو پھر پیسے کی بات کریں گے جی جی جی جی میں سمجھ سکتا ہوں جی جی جی جی دیکھیے گورنمنٹی کام ہے اس میں تھوڑا سا دوڑنا تو پڑتا ہے تھوڑا بہت لیکن یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا ابھی تک میں نے جتنے بھی کیس وغیرہ لڑے ہیں سب کو میں نے بخوبی انجام دیا ہے اور کورٹ میں میری ایک اہمیت ہے ایک اچھے وکیل ہونے کے ناطے تو میں پورا اپنا جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی آپ ایک مرتبہ آئیے ملیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے دھنیہ واد شکریہ